हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसमें पैसा कमाने के लिए मुझे एक गवर्नमेंट चाहिए जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हम पढ़ाई करते गवर्नमेंट जॉब के लिए और अपना खर्चा निकालने के लिए ऑनलाइन वर्क कर लेते हैं या ट्रेडिंग कर लेते हैं कोई भी अगर हमको छोटा मोटा काम या जॉब मिल जाता है तो उससे हम अपनी जीविका चलाते हैं और अपना हम रीज़निंग मैथ यह सब लगा कर एक छोटा सा कोचिंग जॉइन करके हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं और हमें हर चीज़ में जैसे इन्ट्रेस्ट है किसी भी छोटा मोटा कोई भी जॉब हो गया पढ़ाना हो गया कोचिंग करवाना हो गया या किसी का हेल्प करना हो गया जिससे हमें पैसे मिले जिससे हमारी जीविका चले इन्ही के लिए छोटे छोटे जैसे काम करके हम अपना जीविका चलाते हैं और डांसिंग का शौक़ है डांसिंग के क्षेत्र में भी हम अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं इन सबके लिए पैसे चाहिए इसलिए छोटा छोटा काम करके हम लोग पैसा इकठ्ठा करते हैं